नंढे हूंदे तव्हां केड़ियूं रांदियूं कंदा हुआ मां नंढे हूंदे हिकु ॾिटी ॾकरु ॿियो चिदनि रांदि कंदा हुआसीं ठिब ॻोरी कंदा हुआसीं माना ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ सभु दोस्त हूंदासीं पंज छह ॼणा बीह करे दीवार सां बीह करे ठिब गोरी कंदा हुआसीं परियां अची करे जम्प ॾेई चढ़ंदा हुआसीं विच ते रांदि कंदा हुआसीं या त जेको हेठि जमीन ते लीका पाए करे ठीकरी रांदि कंदा हुआसीं उहे बि कंदा हुआसीं असां जेके छोकिरियो कंदी हुयूं हे सुठे नमूने टाइम पास थींदो उहे अगिलियूं रांदियूं उहे ई कंदा हुआसीं